असांजी सिंधी ॿोली लाइ तव्हां मतिलबु हिकिड़ो जेके चइबो आहे सिंधी असांजी मिठिड़ी ॿोली आहे सिंधी जहिड़ी ॿोली काई ॿोली कोन्हे सिंधी असां जी देश ई सभिन खां मिठी में मिठी ॿोली जेका चइजे जेको असां मतिलबु चई सघूं सिंधीअ लाइ क़ुर्बान थी वञो सिंधी अहिड़ी ॿोली आहे हुन में अहिड़ी मिठास आहे सिंधी में ॻाल्हाइण में एतिरो रसु ईंदो आहे जेका चई बसि कजे सिंधी असांजी सभिनि में मिठिड़ी में मिठिड़ी ॿोली आहे हुन में ॿावंजाह अखरु ईंदा आहिनि ऐं चवण जो मतिलबु हे आहे अंग्रेज़ीअ में त छा आहे ओरेंज ओरेंज कलर बि थींदो आहे ऐं ओरेंज वरी मतिलबु फ्रूट जो नालो बि थींदो आहे पर सिंधी असांजे सभिनि खां सुठे में सुठी मिठी में मिठी ॿोली आहे हुन जे मथां त असां सभु क़ुर्बान आहिनि सिंधी जे मथां असांजी सिंधीअ ॿोली में तव्हां असां जी जान सां क़ुर्बान थी वञो सिंधी अहिड़ी असां जी मिठी ॿोली आहे सिंधीअ में

असांजी सिंधी ॿोली सभिनि खां सुठे में सुठो असां सिंधी पाण में गर्व महसूसु कयूं था असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ मथां